हा मां कंहिं ॻाइण वारे खे इहा सलाह थी ॾिया की ॻाइण खां पहिरीं तां रोज़ु पहिरीं प्रैक्टिस कयो त तव्हां पंहिंजो हुनरु अॻियां ताईं पहुचाए था सघो ऐं हिकु सुठो मुकाम हासिलु करे था सघो